हाँ मुझे नल का पानी मिलता है और नल का पानी मिलने से जीवन ऐसे अलग होता है कि हमारा काम बहुत जल्दी हो जाता है नल चालू करते हैं पानी हमें उपलब्ध हो जाता है नल नहीं रहता है तो पानी भरकर स्टोर करने में बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है कहीं घर छोटे होते हैं इतनी सुविधाएं नहीं होती है कि पानी को कहाँ स्टोर करके रखें नल रहता है तो हर चीज आसानी से हो जाती है नल चालू करते हैं पानी उपलब्ध हो जाता है खाना बनाने में बर्तन धोने में कपड़े धोने में घर का सभी काम करने में आसानी हो जाती है पानी साफ़ तो रहता है हमारे यहाँ पानी में बहुत कैल्शियम रहता है कैल्शियम कुछ चीज़ों के लिए बॉडी में अच्छा भी होता है बाकी बहुत सी परेशानियों का सामना भी करना होता है हमें बार बार हमें हैल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो जाता है इसी तरह के इश्यूज़ उनका हमें सामना पड़ता है पानी को लेकर